शेती वेवसायांत खुबशीं आतां उदरगत जाल्ली आसा जशें की पयलीं जी आमी जे शेती करताले ते जें मॅन पावर जें मनशाच्या आदारा प्रमाण आदार घेवन किंवा बैल हाजें प्रमाणें घेवून शेत नांगरताले पूण आतां खुबशीं मशिनां आयिल्ली आसात ट्रॅक्टर म्हूण आसा हें आसा मागीर आनीक खुबशीं मशिनां आसात तीं घेवून शेती आतां खूब सोंपी जाल्ली आसा आनी शेतीचे हातूंत सरकारूय आतां खूब सबसिडिजूय दिवूंक लागिल्ल्या कारणान शेतकरी लोकांक खूब बरें जाल्लें आसा